کھیل کود کے معاملے میں ہمارے علاقے کو لوگوں کو بہت سا فائدہ ہوتا ہے اس سے صحت تندرست رہتا ہے اور بدن کے اندر پھرتی بھی رہتی ہے اکثر ہمارے علاقے میں گاؤں وغیرہ میں لوگ فٹ بال والی بال زیادہ تر کھیلتے ہیں اس سے آدمی کا باڈی پھٹنیس تندرست رہتا ہے اور بلڈ کا سیکولر بھی بڑھتا ہے کھیل کود سے انسان کے اندر پھرتی بھی ہوتی ہے اور کھیل کود سے بچوں کو بھی کھیل کود کرنے سے تندرست رہتا ہے اسی لیے ہر انسان اپنی صحت پر دھیان رکھنے کے لیے یہ کرتے ہیں گاؤں دیہات کے لوگ عام طور پر کسان ہوتے ہیں وہ محنت مزدوری کرتے ہیں اور زیادہ تر کھیلوں میں فٹ بال کبڈی جیسے کھیل کھیلتے ہیں کبڈی کھیلنے سے یہ ہوتا ہے آدمی کے اندر پھرتی اور توانائی ہوتی ہے اس سے انسان تندرست رہتا ہے اور سوستھ رہتا ہے اس کے لیے ہم لوگ بھی اپنے سوستھ پر دھیان رکھنے کے لیے فٹ بال کھیلتے ہیں مارننگ واک کے ٹائم بھی کرتے ہیں